रोजी रोटीके लेल की करै छी तऽ रोजी रोटी सभके लेल जरूरी छै दुनिआँमे जतेक प्राणी छै जीव जन्तु छै मनुष्य छै सभके लेल रोजी रोटी जरूरी छै पशुके लेल तऽ छै जे ओ बेचारासभ अपन आस पास किछु चड़ि लेलक किछु कए लेलक इन्सानो ओकरा मदद केलक तऽ हुनकासभके लेल नहि छै लेकिन इन्सानके लेल बहुत जरूरी छै इंसान अगर रोजी रोटीके बारेमे नहि सोचतै तऽ ओकरा लेल दोसर केओ नहि सोचि देतै तऽ इंसान बिना रोजी रोटीके किछु नहि कऽ सकै छै रोजी रोटी तऽ जरूरी छै ओकरा लेल आ रोजी रोटी ओना नहि हेतै ओहिके लेल कैरियर बनबय पड़तै तऽ कैरियरके लेल पढ़ाइ लिखाइ करय पड़ै छै शिक्षा जरूरी छै तऽ जेना हमहीँ बचपनमे एतयसँ बाल कल्याण पब्लिक इस्कुलमे नस नर्सरीसँ लऽ कऽ दसमा तक पढ़ाइ केलियै पढ़ाइ केलियै ताहिके बाद दसमा ओतयसँ केलियै सी बी एस इ बोर्डसँ फेर दरभंगा गेलियै तऽ दरभंगामे दू साल रहलियै विद्यार्थी जीवनमे रहि कऽ अपनेसँ खाना पीना बनाए कऽ फेर ट्यूशन भोर साँझ जेनाइ ओहिके बाद फेर बोर्ड एक्जाम देलियै ट्वेल्थमे तऽ कॉमर्ससँ छलहुँ हम कॉमर्ससँ ए टू जेड इंस्टिट्यूट मनी कुमारके दरभंगामे छै ताहिमे पढ़ाइ केलियै ओहिमे पढ़ाइ केलियै तऽ जखन बोर्डके बेर भेलै तऽ रिजल्ट आयल देखलहुँ तऽ फर्स्ट डिविजन कयने रहौँ कॉमर्ससँ तऽ मोन खुश भेल जे आगाँ एहि लाइनमे जाइ लेकिन ओहन पारिवारिक स्थिति नहि छै जे जा सकै छलहुँ ताहि दुआरे अपन रास्ता डिवाइड केलहुँ जे नहि ओहिमे जाइ तहन शिक्षक लाइनमे देखलियै तऽ जे बिहार एखन बिहार सरकार शिक्षकके ऊपर बहुत मेहरबान छथिन बहाली निकालि रहल छथिन तऽ ओहिएसँ इंग्लिश ऑनर्स रखलहुँ जे बी एड टी एड कऽ कऽ टीचरे लाइनमे जायब शिक्षा आगाँ बढ़तै अपनो किछु अध्ययन हैत बच्चोकेँ किछु अध्ययन करेबै राष्ट्र शिक्षा राष्ट्रके लेल बहुत जरूरी छै अगर भगवती करता तऽ शिक्षक बनि गेलहुँ बच्चाकेँ पढ़ैबे तन मनसँ ओहो आगाँ बढ़तै देश उज्ज्वल हेतै देशके नाम रौशन हेतै देशके नाम रौशन हेतै स्वतः गुरुओके नाम रौशन हेतै तऽ कैरियर जरूरी छै बिना इंसानके रूपमे जे जन्म लेलखिन हेँ धरतीपर तिनका लेल कैरियर आब सोचबाक पहिलेके टाइम रहै जे लोक चलि जाइ गाममे गृहस्थी कए कऽ जीवन व्यतीत कए दै लेकिन आबके टाइममे ओ नहि छै आब अहाँके कैरियरपर ध्यान देबैए पड़त बिना कैरियरपर ध्यान देलासँ अहाँके काम नहि चलत कैरियर आब सोचियौ बचपनसँ आब लोक दै छै तोरा एहि फिल्डमे जेनाइ छौ ई केनाइ छौ तऽ गार्जियनो आब सपोर्ट करै छै ओकर तऽ गार्जियनो सपोर्ट करै छै आब लोक फाइनेंशियल मजबूत भेल छै बच्चाकेँ बाहरमे पढ़ पढ़बै छै जे बच्चा पढ़तै बाहरमे तऽ हमरो मतलब आबैवला भविष्य नीक रहत बच्चोके भविष्य नीक रहतै आबैवला पीढ़ीओके बढ़िआँ रहतै किएकि सभकिछु आब पढ़ाइ लिखाइपर निर्भर करै छै अहाँ केहन पढ़ाइ कयने छियै ओहि हिसाबसँ अहाँके कैरियर अथि हैत तऽ कैरियर आब लोक सरकारी नौकरीपर फोकस करै छै तऽ सरकारी नौकरी तऽ सरकारी नौकरी जरूरी छै प्राइभेटो नौकरी जरूरी छै तऽ ओहि दुनूमे जे तुलना करबै तऽ प्राइभेटसँ बेटर छै सरकारी नौकरी किएकि ओहिमे सुविधा बहुत छै प्राइभेट नौकरीमे ठीक छै अहाँके जीविकोपार्जन लगभग ठीक छै ओहिमे भऽ जायत अहाँके लेकिन लोक ओकरा हेय दृष्टिसँ देखै छै एहि दुआरे सरकारी नौकरी जरूरी छै ओहिके लेल शिक्षा जरूरी छै आ शिक्षाके लेल कैरियर जरूरी छै तऽ कैरियर जरूरी छै शिक्षाके लेल तऽ पहिले तऽ पढ़बै तखन ने शि शिक्षित हेबै तखन ने कैरियर आगाँ बनेबै ताहि दुआरे पढ़ू शिक्षित होउ तखन कैरियर आगाँ लए जाउ